सरकारके योजनाके तहत तऽ परिचित बहुत सारा योजनासँ हमसब छिअनि लेकिन हमरा सबके लाभ तऽ नहिए मिल पाबै छै जानकारी छिए इसकुलो सबमे बताओल जाइ छै या फिर गाँवमे कभी कभी पेपर तेपरमे पढ़ै छी कि जे सरकार एते एते योजना सब गाँव क्षेत्रमे देलखिन हँ स्वास्थ्यके देखरेखके लेल जेनाकि कृमि दवाइ भेलै सेहो घर घर पहुँचाबैके लेल देल जाइ छै बच्चा सबके आओर सिआनके जे अछि फलेरिआके जाँचके लेल करबाएल जाइ छै या समय समयपर विभिन्न प्रकारके जाँच भेलै सेहो करबाएल जाइ छै जेना कोरोना आएल छलै तऽ ओकर जाँच वगैरह ईसब टीम तऽ समय समयपर अएलखिन किन्तु जे प्राथमिक उपचारके लेल गाँवके लोकके बेबस्था होइके चाही से नहि होइ पएले ओहिके लेल बाहरे जाइ पड़ै छै सबके लेल योजना तऽ छैए योजना तऽ बहुत सारा छै सरकारके शिशुके लेल जन्मके प्रसवके समयमे सरकारी हॉस्पिटलमे बच्चा हेतै तऽ ओहिके लेल शिशु होतै तऽ ओहिमे पैसा प्रसवके लेल माता मातृत्व देखरेखके लेल पैसा मिलै छै अगर शिशु गर्भमे छै तऽ गर्भके लेल नओ महिना तक ओकरा पैसा मिलल जाइ छै खानपान मिलल सरकारके तरफसँ सुलभ करबाएल जाइ छै सेहो भेटै छै सरकार तरफसँ लेकिन आवेदन जे छै से सरकारके तरफ ओहिठाम करबाएल जाइ छै लेकिन हमर जे शोषण जे एहिसँ गवर्न्मेंट क्षेत्रमे छै सरकारके जे लाभ छै आओर जकरा थ्रू मिलैवला रहै छै ओ कतऽ चलि जाइ छै समझेमे नहि आबैत रहै छै ओ तऽ निजी धरातल तक पहुँच नहि पाबै छै कभी कभी अगर सुनलहुँ कि हँ फलेरिआके दवाइ बँटेलैए हँ घर घर जाकऽ या फिर कोरोनाके टीम छै तऽ जाँच अएलै तऽ ओ मोहल्लामे तऽ ओसबके बारेमे जानकारी प्राप्त भेलै कि जे चलू ओसब जाँच करबाएल जाइ छै सबके कोइ कोइ चीज बीच बीचमे जेना भेलै योजना तऽ ओ अबै छै टीम तऽ कऽ कऽ ग्रामीण क्षेत्रमे जाइ छथिन तऽ ओहिसबके बारेमे हमरा सबके जानकारी भेलै लेकिन शिशु लाभ या शिशु प्रसव लाभ मिलै छै या शिशु होइके बाद किछु खाइवला लाभ मिलै छै सरकारी संस्थाके तरफसँ या दवा भी रोगके लेल सरकारी संस्थाके तरफसँ देखरेख जाँच ईसब कभी कभी समझिओ कि देखैलए मिलै छै निरन्तर अगर होइ छै तऽ लोक अपन प्राथमिक उपचार अपना ढङ्गसँ अपना करबेलक निजी रूपमे कियाकि प्राथमिक उपचार प्राथमिक जगह ओहिठाम गाँव क्षेत्रमे सुलभ छै नहि दूर जाइके पड़ै छै एहि दुआरे जानकारी तऽ ईसबके छै लेकिन जानकारीके लाभ नहि मिलि पाबै छै इएह एकटा बात छै